سر آپ آپ احمد کال سروس سے بات کر ہو رہی ہے آپ سے جی میری ایک کار تھی تو اسے رپیرنگ کرانا ہے سر ہاں سروسنگ بھی کرانی ہے سروسنگ ہی جی جی گاڑی تو ہے سر تقریباً ڈھائی سال پرانی ہے ہاں تو تو لوکے ہاں لوکیشن بتائیے سر لوکیشن بھیج دیں جی جی

اور سر یہ بھی بتائیے کہ کیا نام ہے کس وقت آنا زیادہ مناسب رہے گا بھیڑ وغیرہ نہ رہے کم وقت میں ہو جائے

جی جی جی جی جی اور اسی طریقے سے سر کیا نام ہے افورڈیبل پرائس مطلب کہ کتنا کیسے رہے گا جی جی اچھا اچھا جی جی جی جی اب کل ضرور لے کے آئیں گے سر اوک شکریہ ٹھیک